मैथिली भाषा एक बिहार ओ भाषा जेकि मिथिला क्षेत्रमे बोललो जाइत छेै एहिके मिथिला क्षेत्रमे मैथली बोललो जाइत छेै बिहारमे ई मैथिली भाषा सिर्फ बिहारके लोग ही समझै छै बाहर बाहरके लोग मैथिली भाषा उतना समझै नहि छै कीआकि जैसे कोइ बिहारके लोग बाहर दिल्ली पञ्जाब हरियाणा मुम्बई कही भी जाइत छेै तऽ वहाँ अगर मैथिलीमे बोलैछै तऽ बोलैछै समझै छै गँवारछै मूर्खछै होइत छै इएह मैथिली सुनिके ही गँवार समझि जाइत आदमीकेँ आओर ओहूमे लोग मैथिली भाषा समझै नहि छै ओकरा समझावैसँ हमरा सनि हिन्दी बोलै लए पड़ैत छे या इङ्गलिश बोलै लए पड़ैत छै जिसके कारण मैथिली भाषा धीरे धीरे करिके विलुप्त होल जा रहल छै किआकि बिहारमे भी धीरे धीरे अब हिन्दी बोललो जा रहलो छै इसीलिए बाहरमे आदमी समझै नहि छै इसीलिए मैथिली हिन्दी बोललो जाइत छेै इसीलिए मैथिली भाषा समझै नहि छै इसीलिए मैथिली मैथिली भाषा धीरे धीरे विलुप्त होल जा रहलछै इसलिए मैथिली भाषाके सब केओ मिलिके प्रमोट करना चाहिए बढ़ाना चाहिए कि मैथिली भाषा हर क्षेत्रमे बढ़ना जैसे हिन्दीके तरह मैथिली भाषा भी यूज होना चाहिए बिहारमे भारतमे पूरे देशमे मैथिली भाषा बोलना चाहिए